मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे मूंखे डुकण जी प्रेरणा उसेन बोल्ट मां मिली उसेन बोल्ट जेको दुनिया जो सभिनि खां सुठो डुकणु वारो आहे उनजो रिकॉड आहे की उहो पंजाहु सैकंड में हिकु किलोमीटर डुकी वेंदो आहे उहो वैस्टंडीज़ जो हिकु नागरिक आहे हिकु भेरो उनजा ॿई पेर टुटी विया हुआ हुन सर्जरी कराई ऐं उन खे डुकण जो जाम शौंक़ु हुओ त उन सर्जरी खां ठीक थी करे ॿिन्हि्नि पेरनि जी वापसि डुकण शुरु कईं ऐं पूरे विश्व में हिकु रिकॉड ठाहियो अथई पंजाहु सैकंड में हिकु किलोमीटर डुकण खां उन इन रिकॉड खे पाइण लाइ जाम महिनत कईं उन उनखे अॼु पूरो पूरी दुनिया सुञाणींदी आहे डुकण खां उनजी बॉडी फिट रहंदी आहे जेका बि माण्हू खेॾंदा आहिनि हो रोज़ु पंजाहु खां सठि मिंट डुकंदा आहिनि डुकण खां छा की बॉडी असांजी फिट रहंदी आहे असांजो वज़न न वधंदो आहे असांजो माइंड फ्रैश थींदो आहे जेका बि माण्हू देश जी शेवा लाइ मिलेट्री में वेंदा आहिनि उन्हनि खे डेली रोज़ु चारि खां पंज किलोमीटर डुकाईंदा आहिनि उन खां उन्हनि जो पोटैंशियल वधंदो आहे उन्हनि जी शारिरीक ताक़त वधंदी आहे उन्हन जो दिमाग़ु फिट थींदो आहे ऐं उन्हनि खे केतिरे बि लंबे सफ़र में वञिणो हुजे त उहे वञी सघंदा आहिनि उन्हनि खे डुकण सां उन्हनि जी बॉडी फिट आहे उन्हनि जी आयु वधंदी आहे उन्हनि खे डुकण सां जाम कम्फट फील थींदो आहे बॉडी टाइट रहंदी आहे